नमस्ते नमस्ते नमस्ते हाँ बोलिए हाँ हाँ नई दुकान तो जरूर खुली है बगल में हाँ अब हमारे पास है देखिए गाय का भी दूध है भैंस का भी दूध है और पनीर भी बनती है

और दही भी मक्खन भी ये सब चीजें हमारे यहाँ बनती हैं और जैसे मान लीजिए आपको दूध चाहिए तो हमारे यहाँ प्योर दूध मिलता है तो आपको चाहिए क्या ये बताइए पहले तब इसके बाद में बात हो हमारे यहाँ भैंस का दूध तो वैसे सत्तर रुपये के जी है नहीं नहीं तो हमारे यहाँ जब सब लोग जो पचास ले रहे हैं ना आप समझ नहीं रहे हैं लेकिन आप दाम पर मत आइए उसकी क्वालटी पर आइए क्योंकि दूध जो है हमारा जूज जो जूज दूध है प्योर है आप उसको जाँच कर सकते हैं और जो लोग पचास का दे रहे हैं ना तो समझ लीजिए उसमें नहीं फिफ्टी तो थर्टी फाइव परसेंट वाटर उसमें डाल देते हैं तो इसलिए आप उस आपको सस्ता बूझ रहा है लेकिन आपका वो उससे कहीं सत्तर से ज्यादा महँगा पड़ जा रहा है जो हमारे यहाँ आपका भैंस का दूध आपको चाहिए तो आकर के क्वालटी देख लीजिए और इसके बाद में फिर दूध लीजिए और मान लीजिए उसके अलावा और जो हमारे यहाँ आइटम बनते हैं वो सब आइटम बेजोड़ हैं आप उसको देख लेंगे खाकर के टेस्ट कर लीजिए और नहीं तो भाई कोई टेस्ट करने वाले और हों तो उनके साथ वो भी लेते आइए वो भी देख लें हाँ हाँ रेट से में सम रेट से भी मिलेगा मान लीजिए जैसे कोई बता दिया हमने बता ही दिया सत्तर रुपये तो कोई सत्तर रुपए हमने कसम नहीं खा लिया है हाँ उसमें मान लीजिए कुछ आपके लिए रियायत भी हो जाएगी लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो सामान आपको मिलेगी वो प्योर मिलेगी उसमें तनिक भी शिकवा शिकायत की कोई बात नहीं आएगी मिठाई का हमारे यहाँ मिठाई नहीं बनती हमारे यहाँ यही आइटम है ना हमारे यहाँ पनीर है दही है दूध है घी है और क्या मक्खन है यही सब आइटम हमारे यहाँ बनता हमारे यहाँ मिठाई नहीं मिठाई तो भई वा हलवाई की दुकान पर बनती है हमारा हमारा यही काम ही है हाँ हमारे यहाँ यही हाँ यही काम होता है वा बस दूध वाला ही काम है दूध से जो आइटम बनते हैं वही चीज है हाँ हाँ जो आप चाहेंगे ना आपसे आडर लेंगे आडर ले लेंगे उसको भी आप हमारी गुणवत्ता को एक बार देख लीजिए इसके बाद में खुद ही आप प्रचार करेंगे कि भाई अच्छी चीज है मिलेगी बाकी ठीक है ठीक है ठीक है आइए आइए कोई बात नहीं देखिए उसकी गुणवत्ता को परख लीजिए और फिर आइए देखिए हाँ फिर आइए तो फिर नमस्ते